हय हय ओके ओके हांवेच केल्लो फोन कित्या म्हणजे तो पाटलो म्हणजे जाका आमी चोबो म्हणटात तो दोनूय वाटेन धरपाचो माती घालपाचो बी तसलो पाटलो तुमचे कडेन आसतलो म्हणजे आसा कांय म्हण हय ओके

ओके हय बरोबर

हय हय ओके ओके नी नी तुमी आतां जें पळय करता म्हणटात खोतिगांवातल्यान तुमी करता तो म्हाका खबर आसा पूण तुमचे खातीर तो तो कोंडो जो तुमी वापरतात तो तो हिरवो आसा तो कांय एक तो हळडुवो आसा तो एक नवो आयला तसलो म्हणजे हय ओके हय हय हय कळ्ळें कळ्ळें कळ्ळें

ओके ओके ओके म्हळ्यार आतां तुमी सांगिल्लें तेन्ना तोत न्ही कित कितलो जाय म्हणळ्यार बारीक माती फातर हे जे उरतात म्हणजे एक कडच्यान दुसरे कडेन व्हरून आतां भाटांत व्हरून मारतलो जाल्यार तसले तरेचे ते पाटलो चोबो हय बरोबर बरोबर बरोबर बरोबर आतां ते तुमचे कडेन अशें एक साधरण कितले मेळूंक शकतात हय ओके बरोबर बरोबर पूण आतां रिटेलच तुमी म्हणजे आतां सांगपा जाय अशें ना मागीरय सांगल्यार जाता हांव तुमकां फोन करतां कशी रेट कशी दवरल्या ओके हय हय जाता जाता ओके बरें बरें बरें बरें ओके ओके म्हणजे म्हाका रेटी परसय एकूच साइजीचे तुमी एक चोव्वीस म्हणजे दोन डजन लागतलेच कळ्ळें तुमकां म्हणल्यार त्या दृश्टींन सारके एक साइजीचे काण्ण तुमी दवरात बरें बरें देव बरें करूं बरें बरें बरें